अज्ज में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी आं पेंटिंग कि'यां इम्पार्टेंट रोल प्ले करदी ऐ वोटिंग बिच दिक्खो जेह्ड़ा इन्सान होंदा ना ओह् दौ गल्लां च बड़ा गै मतलब इन्फुलेंसड उसी दौ गल्लां दा बड़ा होंदा इक्क वाणी दा ते दूआ विचरदा जो सामनै दिक्खदा ओह् जो प्रत्यक्ष होंदा ओह्दे सामनै ओह् दिक्खो भगवान गी बी अस मन्नने आं लेकिन परोक्ष ऐ परोक्ष होंदा जेह्ड़ा साढ़ी अक्खीं दे सामनै नेईं ऐ ते अस ह्यूमन वीइंग दे बारै ह्यूमन बीइंग बारै ई तुस गल्ल करो ओह् थुआढ़े सामनै सच्च बोलगे मतलब पिच्छु सौ चकारियां सौ गल्लां करदा कि ओह् एह् निं समझदा ना की परमात्मा बी दिक्खा दा उन्ने सब ओह्दे सामनै निं ऐ ते ऐनी ऐ ते जेल्लै उसी ज्ञान होग की परमात्मा ते सारी जगह ऐ ईवन कि ओह्दे अंदर ई ऐ ते फिर उसी सुधार आंदा लेकिन साढ़े सामनै सच्च बोलदा साढ़े सामनै अगर उन्ने कोई चीज़ चुक्कनी होग ते जद तक्क अस दिक्खदे ते ओह् कदें निं हत्थ पाग ते उसी समझ होंदी ऐ की समें दिक्खा दा आक्खनै दा मतलब एह् ऐ की प्रत्यक्ष चलो अस सामनै होने आं ना जेह्ड़ी चीज़ साढ़े सामनै होगी ओह् केह् मैसेज़ दिंदी ऐ थुहानू ओह्दा जादा इम्पार्टेंस ओह्दी होंदी ऐ म्हत्वपूर्णता ओह्दी होंदी ऐ की केह् अज्जकल दा टैम केह् ऐ केह् नेहा तुस दिक्खा नै अगर नौजुान जियो जेही पिक्चर दिक्खदे न उ'ऐ जेहा उंदा मन होई जंदा ऐ ते अगर उनेंगी सात्विक सौ परमात्मा दियां कुसै टीवी शो दे रिलेटिड अच्छे लोकें दे रिलेटिड ते ओह् उंदा मन बी ऐसा करदा ते तां ई आ ते अज्जकल दे बच्चें ई अज्जकल कुत्थें क्हानियां अस साढ़े टाईम दियां जदूं अस निक्के निक्के हे मां बब्ब हे जेह्ड़े ओह् स्हानू मां स्हानू सरवन कुमार दियां क्हानियां सनांदे ओह् फोटो दस्सने उंदे पिक्चर दस्सने अक्षय कुमार हा इक्क कबीर बालक जिन्ने ट्रेन बचाई ही किन्ने लोकें दी जान बचाई ही उंदियां क्हानियां सनांदे हे इस तरहां दियां पिक्चरां दस्सदे हे जियां वीर भगत सिंह ओह्दियां फोटोआं दस्सनियां एह्दा एह् दस्सना ताहीं इस तरहां एह् एह्दा केह् रोल रेहा ते ओह् चीज़ां दमाग बिच असर करदियां न ते इंया आक्खदे पिक्चर दा बड़ा इम्पार्टेंट रोल होंदा अज्ज दा क्वेच्शन वोटिंग उप्पर ऐ की कियां हून कंट्रीब्यूट करदा होर कियां ओह् करदा ते वोटिंग च बड़ा दिक्खो हून जियां मोदी जी न ओह् गरीबां गी जियां धन जन योजनां इंदा फोटोज़ डिपेक्ट करदा शो होंदा ऐ ते लोकां ई ते सारी दूनियां ते पढ़ी दी ते नना ऐ पिक्चर ते ताहियें ते पिक्चर दा रोल ताहियें इम्पार्टेंट ऐ पिक्चर ताहीं ताहियें इम्पार्टेंट होंदी एह् जन सुधारन आस्तै पढ़े लिखे दे निं होंदे लोग पिक्चर दिक्खियै उसी समझदे न पिक्चर दे जेह्ड़े पोस्टर न पेंटिंगां न ओह् इस चाल्ली बनी दियां की बंदे दा अपने दमाग बिच इक्क असर छोड़दियां जांदियां न जियां में तुसेंगी सनाया की जियां जन धन योजनां दी फोटो घरें दे स्वच्छ सेवा अभियान दस्सा दे न कियां सफाई होनी चाहिदी कियां साढ़ा वातावरण होना चाहिदा ऐ जियां कोरोना दे बारै च आये दा हा मास्क लगाना सेनीटाईज़ करना टच निं करना इक्क दूऐ दे हत्थ गी इस तरह दूर रवो एह् करो ओह् करो इस बारै च जेह्ड़ी की तुस बी करियै जंदे एह् बड़े सारे लोग हे जेह्ड़े ओह् एह् फोटो दिक्खियै अंडरस्टेंड करदे हे पैह्लें जाओ जगह जगह एह् फोटो लग्गे दे इस तरहां करो इस तरहां वोट बिच बी कुसै दे जियां में मोदी जी दी फॉलोअर आं में उनेंगी में जादा दिन्नी मोदी जैसा जियां आक्खदे नी मोदी जैसा कोई निं ते ओह् स्हेई गल्ल आक्खदे ते में उंदे बारै च मता बोलूं की भई जियां ओह् फोटुआं आई दियां कि जियां की ओह् गरीबां ई एह् करा दे जेह्ड़े गरीब बच्चे न जिंदे जो बनना चाहदे पर पैसे निं हैन मोदी जी उत्थें जाइयै उंदी मदद करा दे इस तरहां ओह् फोटो तुसें ओह् इक्क दिल बिच इक्क जजबा जगादियां न मोदी प्रेम दा आक्खी लैओ तुस मोदी प्रेम दा जज्बा जगादियां न बंदा मतलब एह् सारा दिक्खियै उंदे कारनामें बी फोटो ते उंदे कारनामें होंदे न की उंदी इमेज़ीनेशन थोह्ड़ी होग वोटिंग फोटो थोह्ड़ी होग व्यक्ति दे कारनामें आह्लियां फोटो होंदियां न उंदे ओह् रिलेटिड होंदियां मोदी जी हत्थ जोड़ा दे कुसै अग्गें जियां अयोध्या मंदर दा कन्नै फोटो मोदी जी भगत किस तरहां भगत दी भूमिका च खलोते दे न कियां एह् इंदे दिला बिच भगवान राम लेई जगहा ऐ कियां भगवान राम आस्तै उंदे दिलै च आस्था ऐ ते ओह्दियां फोटोआं मोदी जी दे जेह्ड़े होर बी हैन में तुसेंगी सनाया कि जेह्ड़े कारनामें होंदे मोस्टली वोट बिच मोस्टली फोटो होंदे ओह् डिटेक्ट होये होंदे न ओह् शो होंदे न ते जिसी दिक्खियै जनता जन सधारण जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने अंदर उसी आक्खदे न इक्क जजबा इक्क वीर रस जिसी आक्खदे न ते ओह् जगांदे न ते बंदा आक्खदा की नेईं में इसी वोट देना में एह् में एह्दे कन्नै ऐ अपने आप गै मन बिच आवाज़ आंदी की नेईं इस बंदे वाकई किन्ना किश कीता मोदी अभियान बिच एह् दोआइयां फ्री लभदियां जन धन योजनां जेह्ड़ी एह् लगाओ ते इंश्योरेंस कोई बमार होई जा ते उसी फ्री ईलाज इस तरहां किन्ने दस्से होये न इस तरहां दियां चीज़ां होंदियां ना फोटो इस तरहां दियां इ क्क अपना असर छोड़ दियां न ते इस करी वोटिंग बिच पिक्चर दा काफी इम्पार्टेंट रोल ऐ पेंटिंग जेह्ड़ी ऐ एह् इक्क इम्पार्टेंट रोल प्ले करदी ऐ वोटिंग बिच